पयलीं म्हटल्यार ल्हान आसतना हांव चड गेमी खेळनासलो व्हिडीयो गेम्स कित्याक मोबायलूय तेन्ना नासले आनी जसो जसो आनी चडशे आमी ग्रांवडारूच आसताले चड आमी व्हिडीयो गेम अशें खेळच नासले ल्हान आसतना फस्ट टिल टेंथ पासून हां केन्ना मोबयल नासलो आमचे कडेन तेन्ना जेन्ना अकरावेंत पावले तेन्ना हळू हळू मोबायल येयलो मागीर हळू हळू तेन्ना भुरगेपणां आसतना मातशीं मातशीं व्हिडीयोगेमी खेळटाले बट सगल्यांत म्हजी आवडटी गेम आहा ती कॅंडी क्रश जावन आसा ती म्हाका सगल्यांत म्हजी फेवरेट गेम ती आमी केन्नाय फ्लायटींत बीन आम एज अ क्रिकेटर फ्लायटींत बीन केन्नाय वयता न्हू तेन्ना ती गेम बसोन आमी खेळटाले कित्याक चडशे आमी उलोवपाक फ्रेंड्स मेळनासले आनी सगले बिजी आसताले तेन्ना ती गेम बसोन खेळटाले कित्याक फ्री टायम आसतालो आनी वयर रेंजूय आसनासली फक्त मोबायल आसतालो हातींत आनी तो फ्री टायम कसो कसो करून ती खेळटालीं गेम आनी ती मजा येताली खेळपाक कित्याक तितूंत एज अ स्पोर्ट्स पर्सन तितूंत म्हजें कॉंसंट्रेशन लॅवल वाडटालें थिंकींग लेवल वाडटालें थिंकीग पावर वाडटालो आनी जेन्ना केन्ना केन्ना फ्री टायम आहा तेन्ना आमी खेळत रावताले ती गेम तशींच ती संवय लागली आनी आतां आतां सुद्दां आतां फ्री घरा कडेन सुद्दां आतां बेकार आसल्यार हांव ती गेम खेळत रावतां आनी एकदम बरी गेम आहा ती आतां हांव सद्द्या हंड्रेड ऍंड टू हंड्रेडेन कांय कितल्या लेवलाचेर पावला आनी जशें जशें फुडें वयता तशें खूब कठीण गेम आहा आनी खूब तकली लावची पडटा त्या गेमीक तशेंच हांवेंन खुबश्या फ्रेंडांक सांगल्या ती गेम खेळपाक आनी खूब बरी गेम आहा ती खूब बरी गेम आहा ती आनी मागीर मागीर हांये आनी एक गेम डावनलोड केली क्रिकेट कित्याक पळोवया म्हटली गेम कशी आहा ती क्रिकेट ती म्हाजी सॅकेंड फेवरेट गेम ती क्रिकेट मजा येता एज क्रिकेट ग्रावंडार खेळटा तशेंच ते फॉनार आसता फॉनार मातशी वेगळी आसता ती खेळची पडटा थंय सगले आसता भितर एंपायर आसता सगले क्रिकेटीन आहा सगले ते व्हिडीयो गेमीर आसता आनी बरें तेंच्यानी ग्राफीक्स बीन बरे दाखयला सारकें स्टेडीयमार तूं खेळ्या बशेन आनी सेंचूरी मारल्या उपरांत बॅट दाखयता तशें बीन सगले आसा ती म्हाजी सॅकेंड फेवरेट आनी एक हांव म्हाका खेळपाक आवडटा ती फूटबॉल फूटबॉल ही गेम आहा खूब बशेची हा पॅस आहा एक मागीर फीफा आहा सारकी मजा येता खेळपाक असोच म्हजो फ्रि टायम आसा तेन्ना हांव व्हिडीयो गेम केन्नाय खेळटा आनी मजा करता